जोङो बैसागुआव मोसाबाथाय जोंनि मोसानायखौ बिदिनो फैयो नालाय इउटुबाव दायो गोदान गोदान सोर सोर होदों फार्स्टआव बेखौ नायग्रोयो नायनायनि उनाव सेलेक्ट खालामसिगोन जों बबे मोनसेया मोजांसिन जादों मोसानो मदार्न मोसानोबाथाय मदार्ननिखौ नायसिगोन ओमफ्राय बैसागु मोसानोबाथाय बैसागुनिखौ मोनसे सेलेक्ट खालामसिगोन आरो बेनि उनाव बिदिनो जोङो सोलोंसिगोन मोसानायखौ माबाखौ गानखो बासिना लानानै ओमफ्राय जोङो माबासिगोन मोसासिगोन बांसिनानो जोङो बर' गानाव मोसाखायो जोंनि बैसागुआव मोसायो बैसागु आरो बहाबा बहाबा बिदिनो खेला आरि जाबाथाय मोसायो बैसागुआव बायदि बे जोंनि जों हरिसिंगायाव माबा जायो रास फुजा जायो नालाय रास फुजायाव माब्लाबा माब्लाबा लास्त खालि लिंहरोना होम्बानिया बे खालि जोङो ग्रुप मोसायो जोंनि गामिनि सिख्लाफोर जों गासैबो लोगोफोर आंनि ग्रुप मोसायो जोङो ओमफ्राय सिंगेलथ' आं हारसिं मोसानो हाया आङो बांसिनानो आङो लोगोफोरदोल'सो मोसाखायो बैसागुआव बिदिनो फार्स्त बैसागुनि सेकेन्द खालि जोङो मदार्न मोसायो ओमफ्राय बैसागु मोसायो माने कमपिटिसन हिसाबै ओमफ्राय माबायो ओमफ्राय लास्त खालि ओरैनो माबायाव गेवलां मेलाव जाहा थाहा लोगोफोरजों मोसायो माब्लाबा माब्लाबा हौवाबो जायो आङो मोसानायाव ओमफ्राय हौवाफोर गैयाना जोंनि ग्रुपआव बे जों खिनिल'सो हिनजावसाफोर ओमफ्राय बिसोरो हौवाफोर गैया नालाय बिसोरो सिख्लाफोर आरो साथामा माने जों गासिबो गासै जोङो सयजन नालाय बिसोरो साथामा हिनजाव जासिगोन साथामा हौवा जासिगोन आरो